نو میم ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہمارے شاید نو میم ہمارے اس میں کینٹین میں ایسا نہیں ہوتا ہے شاید میری ہم نہیں ہوں گے تو ایسا ہو ہو گیا ہو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا لیکن آپ بول رہی ہیں تو ہم اسے دیکھیں گے اس کو چیک کریں گے نو میم ایسا کہاں ہو سکتا ہے نو میم نو ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں اس پہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی کاروائی کریں گے دیکھیں گے اے شاید ہم نہ رہے ہوں تو ایسا ہو جائے تو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے نو میم ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں جی چیک کر لیں گے جی نو نو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر